राजस्थान जे हर हिकु कुंड जो जे माण्हुनि जी सुञाणप उन्हनि जे लटे पाइण सां थिए थी राजस्थान जे संस्कृतिअ में पोशाक ऐं वेश भूषा हिकु अहमियत वारो हिसो आहे राजस्थान जी पुराणी पोशाक पुराणी पोशाक ज़ालुनि लाइ गेर वारो परो जंहिंखें घाघरा चएबो आहे ऐं चोली चुन्नी चुन्नी पाईंदा आहिनि मर्द धोती ऐं कुर्तो पाईंदा आहिनि राजस्थान जे गांव में घणो करे मायूं घाघरा चोली ऐं ओढ़नी पाईंदियूं आहिनि मर्द धोती कुर्तो ऐं सिर ते पॻिड़ी पाईंदा आहिनि कुझु मर्द पंहिंजे कुलनि ते गमिछो बि रखंदा आहिनि राजपूत बि राजस्थान जी संस्कृतिअ जो हिकु ख़ासि हिसो आहिनि उन्हनि जूं ज़ालूं बि राजपूतानी पोशाक पाईंदियूं आहिनि गॾो गॾु चांदी ऐं सोने जा ज़ेवर बि पाइनि थियूं ज़ालूं पेरनि जूं आङिरयुनि में बिछिरियूं ऐं छेड़ पाइनि थियूं मर्द बि चांदीअ जो वॾो कड़ो हथ में पाईंदा आहिनि राजस्थान जे शहरनि में घणो करे ज़ालूं सलवार कुर्तो ऐं घणो करे साढ़ी बि पाईंदियूं आहिनि मर्द पैंट बुशर्टि या कुर्तो पजामो पाईंदा आहिनि